तऽ हमसभ खाना बनाबेके लेल जैसे भी ना बनाबे आयल तऽ केना बनायब तऽ यूट्यूबपर भी देख लेली हँ आ ओना ना भेल तऽ कोनो माय बहिनके नजदीक देखली की केना बनबल जेतै जैसेकि हम रोटी बनबैत रही तऽ रोटी बनाइ आ ओकर आँच तेज कऽ देली की रोटी जड़ जाय ऐसे करते करते हमरासबके सीखेके भेल तब कहलक माय बहिन कि ना स्टोवके लाइट कम कर दू ओकरा बाद तब रोटी बनाउ कि ना जड़तै अहाँके तऽ एहिके लेल हमसभ माए बहिनसँ ज्यादा खास कऽ के सिखली आओर नया नया जे सब्जी रहै जैसे मटन भेल पालक भेल मशरूम भेल ईसभके सब्जी बनाबयके रहय हमरासभके सीखयके पड़लै तब यूट्यूबसँ मतलब सिखली केना केना ओ सब्जी बनैए हँ तब हमसभ जा फोन आबि गेलै र